बकरी छै दूगो घास आनै छियै खीअबै छियै ठंडामे दू टाइम तीन टाइम खाना दै छियै मकइके गहूॅंमके दर्रा दर्राके बनाके दै छियै खाय ले बकरीके घास आनै छियै दू तीन टाइम खीअबै छियै साँझके होइ हइ तऽ चट्टी बाॅंधि दै छियै ठंडा से घरमे राखि दै छियै फेन बकरीके पोस पोसै चारि पाँच महीना पोसै छियै तब बिआए हइ दूगो तीनगो बच्चा तीनगो बच्चा बिआए हइ तऽ दूध उठौनो लऽ कऽ पीआ लै छियै आ होइ हइ तऽ अपन मम्मियों अर बकरियोमे सऽ पीए हइ दूगो बच्चा एगो बच्चाके लिए उठौना लऽ लै छियै तऽ अपन पीआबै छियै तीन्नूके पोसै छियै पोसि पाइलके फेर एक साल डेढ़ साल छओ महीना राखिके नमहर खस्सी रहै तऽ साल भरि रक्खै छियै तऽ बेचै छियै दर्रा खीअबै छियै कैल्सियम कीड़ाके दबाइ भूख जागय बला दबाइ सब खीआ पीआके रक्खै छियै तऽ बेचै छियै पाँच हजार दस हजारमे तऽ बनहिया बालो बच्चाके इस्कूल शके फीस भरि दै छियै ट्यूशनके फीस भरि दै छियै पढ़बै लिखबै छियै तऽ अपन बकरीके पोसै छियै घास भूस्सा जइ खीअबै छियै घास भूस्सा आनिके खीअबै पीबै छियै रक्खै छियै तीन शगो चारिगो बच्चा होइ हइ बढ़िऑं से पोसय छियै घरमे बाँन्है छियै फेर रौदा उगल तऽ दूरा पर बाँन्है छियै इएह सब काम करै छियै रक्खै छियै गऽ घर द्वारमे अपन चलै हइ सब किछो बकरी छकरीके खीअबै पीबै छियै इएह काम करै छियै खस्सी से दू किछु बेसी पैसा होइ हइ पाठीमे तनी कम पैसा होइ हइ पोसिया लऽके रक्खै छियै नहि तऽ पोसिया लगा दै छियै इएह सब करै छियै हम्मे आर कऽ के फेन रक्खै छियै खीअबै छियै दर्रा उर्रा सब चीज फेरो कहै छियै अपन खाय हइ पीए हइ तऽ नमहर होइ हइ तब बेचै छियै छओ महीना साल भरिमे इएह बात हइ पहिने अपन पाठी रहै तऽ पाठियो बेच लै छियै खस्सी रहै तऽ खस्सियो बेच लै छियै आ अपन बाल बच्चाके खीअबै छियै साग सब्जी खरीदके जे होइ हइ से अपन माल जाल बकरी पोसऽ मे रहै छियै ठीक